आङो अनलाइन गेम थरनामेन्थखौ गेलेनाय जाबाय बे अनलाइन गेम थरनामेन्था फाबजि मबाइल इन्दिया बेथेल ग्रावन मबाइल इन्दिया बे गेम थरनामेनथाव जों बाहागो लानाय जादोंमोन बे थरनामेन्थखौ बेंथल निफ्राय अरगानाइस खालामनाय जादोंमोन बे थरनामेन्थ आव अनलाइनयैनो जानाय जादों जेरावबो जायगायाव जानाय जायाखै गावबागाव न'आव थानानैनो जों गेलेनाय जादों बे थरनामेन्था फाबजि मबाइल इन्डिया बेथलग्रावन्द मबाइल इन्डिया बेखौ जों गेलेनाय जादों बे थरनामेन्थआ थुइनथिफाइब के नि मोन बेखौ जों गेलेनाय जादों मानोना बे थरनामेन्थाव फार्स राउन्द सेक्न्द राउन्द सेमि फाइनाल बिदि लानाय जादों बेयाव सेलेक्ट जानानै फाइनालाव गेलेनो मोननाय जादों आरो जों बे फाइनालसिम गेलेहैनो मोननाय जादों आरो बे गेलेनायाव जोङो सेकेन्ड फजिसनाव जोङो मोननाय जादों नैथि बाहागोआखौ मोननाय जादों जों आरो बे थरनामेन्थखौ गेलेनानै जोबोद मोजां मोन्दों मानो होनोब्ला बिदि थरनामेन्थ बादायलायनायखौ गेलेनो मोनोब्ला जोबोद मोजां मोनो बि जि एम आइ आव फाबजि मबाइल इन्डिया बेयाव जों गेलेनाय जादों बे गेमखौ गेलेनानै जों जोबोद मोजां मोन्दों मानो माब्रै गेलेनांगौ थरनामेन्थफ्राव बेखौ जों सोलोंनो मोन्दों आरो गेलेनायाव जों जोबोद मोजां गेलेनो हानाय जादों